हलो मां पंहिंजे पैन काड लाइ ऑनलाइन आवेदन कयो हो पर अञा ताईं मूं वटि पहुतो कोन्हे त उन जे बारे में मूंखे तव्हां ॿुधाईंदो हा हा मां तव्हां खे जनम जी तारीख़ ऐं एक्नोलिजमेंट नंबर ॿुधाया थी मुंहिंजी जनम जी तारीख़ अथव पंजवीह ॾह उणिवीह सौ चौहठि ऐं एक्नोलिजमेंट नंबर अथव ॿुड़ी ॿुड़ी ॿुड़ी पंज ॿ टे पंज हिकु